ہیلو سر آپ النواز ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں میں نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ایک پزا آڈر کیا تھا مگر میرے ایک ریلیٹیو کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں ہاسپٹل جا رہی ہوں اور یہ یہ آڈر مجھے کینسل کرنا پڑ رہا ہے